मेरा स्कूल का मनपसंद विषय गणित था मैं बहुत पसंद करती थी गणित को क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे इसको हल करने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था मेरी टीचर से जो श्याम बोर्ड पर क्वेश्चन करती थी प्रश्न लिखती थीं और मैं फटाफट उनका पूरा लिखना ही नहीं होता था और मैं उसको हल कर देती थी तो मेरे टीचर भी बहुत खुश रहते थे कि तुम बहुत अच्छी हो बहुत अच्छा तुम करती हो ये विषय और बाकी बच्चे तो नहीं कर पाते थे और मैं कभी कोचिंग वगैरह जो ट्यूशन होता है वो कभी मैं नहीं लिया क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा नहीं चलता था मुझे पहाड़ा पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत अच्छे से करती थी ये और मेरे टीचर भी और दूसरे बच्चे भी मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करते थे पर मेरा इतना मतलब लगन था इसमें कि मेरे से आगे कोई जाता ही नहीं था सबसे पहले मैं ही करती थी वो बहुत से बच्चों ने कोशिश किया कि इनको अब पीछा करुँगी पीछे इनके मतलब इनको कर दूँगी मैं आगे रहूँगी पर मेरे से आगे कोई जाता नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था और मैं बहुत ज़्यादा इसको बहुत मन लगाके ध्यान से मगन होके इस विषय को मैं करती थी और मुझे बहुत पहाड़ा आता था और फटाफट मैं इतनी जल्दी करती थी कि दूसरे बच्चे कर ही नहीं पाते थे मैडम भी मेरे से बहुत खुश रहती थी और हमेशा मेरी तारीफ करती थी और आज भी मेरे मतलब बच्चे भी हो गए हैं तो भी मेरी टीचर से मेरे घर आती थी कि स्टूडेंट बहुत अच्छा था तो वो हमेशा हमसे मिलने आती थीं और मैं भी बहुत खुश होती थी कि देखो आज मेरी टीचर मेरे घर आती हैं कि मैं इतना अच्छा इसको इस विषय को करती थी और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था और आज भी बहुत अच्छा लगता है